अस जम्मू दे निवासी आं ते जम्मू गी लोक बाह्र सारे जम्मू तवी दे नां कन्नै जानदे न जम्मू तवी जो साढ़े जम्मू दी पऩ्छान ऐ तवी सूर्य पुत्री

साढ़े जे ऐंड के जम्मू दी पन्छान गै तवी कन्नै ऐ साढ़े जम्मू तवी च एह्दा अपना इक रूप ऐ चन्हा ऐ जो बड़ा भारा ल लेक झील लेक झील मन्नी जंदी ऐ एह् स एह् अपना नैह्र केह् आखदे लेक ते री केह् आखदे रिवर रिवर ऐ दरेआ ऐ साढ़े ओह् बी मन्ना तन्ना ऐ बाकी होर फिशिंग जां बोटिंग ते उद्धर अलौड़ नेईं ऐ कीजे एह् तवी जेह्ड़ी ऐ एह् सूर्य पुत्री दे नां दे कन्नै अस उसी कन्ने पावन मन्नने आं बाकी गल्लां गल्ल ऐ लेक दी साढ़ी सरुईंसर मानसर एह्दा ते कोई मकाबला गै नेईं फिशिंग उद्धर बी अलौड नेईं क्योंकि ओह् बी साढ़े आस्तै पावन स्थान न लोक जाइयै उद्धर मुन्नन करोआंदे न उद्धर मत्था टेकदे न ते बट हून थोह्ड़ी देर पैह्लें सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बोटिंग दा इंतजाम कीते दा ऐ लोक जंदे न पूरा पूरा दिन लांदे न पूरा पूरा दिन अपने परिवार कन्नै बितांदे न बोटिंग करदे न पूरी झील दा ओह् चक्कर लांदे न ओह् इक सिर्फ इंटरटेनमेंट दे आस्तै नेईं लांदे उसी इक साढ़ी परिक्रमा बी समझनेआं जेह्ड़ी मानसर दे देवतें दी अस परिक्रमा करै ने आं ते आखदे न उस झील दी गैहराई अजें तक्कर कोई मापी नेईं सकेआ एह् सिर्फ कुदरत दा करिश्मा नेईं आक्खी सकदे एह् उप्पर आह्ल् दे कोई देन ऐ ते एह्दा मानसर दा साढ़े सरूईंसर दा एह्दा नाता महाभारत कन्नै जाइयै लगदा ऐ साढ़े जे ऐंड के गी एह् कुदरत दी बड़ी देन ऐ कि कदें अहें अकाल जां कोई कदें नेईं पौंदा बारिशां होंदिया न सब किश ऐ खुह्ल्लियां खेत्तियां न अजें बी लोक अजें बी लोकें कोल जमीना न हां आं

फ्लड्ड दा इशू रौंह्दे न फ्लड्ड दे इशू न लेकिन फ्लड्ड दे जो इशू हे ओह् अज्ज नेईं केईं साल पैह्लें आए हे हाड़ जि'यां हून एह् मौसम न जि'यां बाह्र बाकी स्टेटें दे बिच इस टाइम हाड़ आए दे न जां जे तबाहियां मची दियां न ओह् अजें बी साढ़ी स्टेट ओह्दे कोला बची दी रौंहदी ऐ